खुले पानी में तैरते समय सुरक्षित रहने के लिए कई तरीके हैं जैसे कि अगर हम कहीं ज़्यादा भाव में चलने वाले जगह पर जाके तैरते हैं तो वहाँ पे घटना होने की ज़्यादा मौके हो जाते हैं इन इन जगहों पे हमे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इससे अच्छा है कि हम कहीं भी ऐसी जगह पे जाए जहाँ पर पानी का बहाव काम हो वहाँ पे इन घटनाओं के थोड़े मौके कम हो जाते हैं और कई जगह होती है जहाँ पे कई वगैरह लगी होती है जिससे हम फिसल के गिर जाते हैं अपने मनोरंजन के चक्कर हम अपने अपनी अपनी परवाह नहीं करते हैं लेकिन ऐसी खुले पानी में जाने जाते समय हमें अपनी परवाह करना बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे ऐसे में कई घटनाएं हो जाती है जिससे फिर हमारी मौत भी हो सकती है और भी कई कारण होते है और हमें इन जगहों पे पानी में उतरने से पहले उसकी गहराई भी एक बार देख लेना चाहिए की कितनी गहराई है कोई कोई नया सीखने जाता है और वो गहरी जगह पे जाके फिर मां उसके संग अगर कोई नही रहता है तो वहाँ पे भी घटनाओं के बहुत ज़्यादा मौके बन जाते हैं